औ क'क्राझाराव आं थाङैया गोबावसैहाय थांबाबो आन्दायला बायोसो

बेरायलाबाया पेन्स'न लायनायाव बेरायलाबायनांगौहाय ओं फैसा मोननायावलाय बेरायनांगौना एसे

लाबोजोबोना ना माखासे गारबोयो हाब नों नायाबा सोरथो नायबावनांगौ

गावनि फिसाखौ गावनो नायनांगौ

गैथारला गैथारला नै नों बेथ'न मोनबा आंखौ टाउन आव दोनलांहाय

मालाबा दोनलांदो गाबोनफोर आंहा आन्दायला बायो गाबोन दोनलांदो ओमफ्राय बेथ'ना माला लायगोन बेखौ खिन्थाखादो बेथ'ना माला मोनो मंगलबारआवसो आंहा थांनो लुबैनायानो हामथारलासो

माब्ला मंगलबारआव आन्दायोहाय आङो

ए

ए दे दे हाथायबो आराम जागोन तिनालि हाथायना टाउन आव थांग्रोनोसै ओमफ्राय तिनालि हाथाय जानोसै